फेबरट टायप आफ टैरन ऐ मेरा जादातर माउंमटेन बिचिस बी ठीक ऐ फारैस्ट ठीक ऐ लेकिन माउंटेन बिच्च जियां माउंटेन बिच्च जेह्ड़ा स्कून मिलदा ऐ जियां पहाड़ें पर जियां स्कून मिलदा ऐ समुदरें कोल ते इन्ना सकून मिलदा ऐ एह् ते नैचुरली ऐ लेकिन प्हाड़ें पर जेह्का सकून मिलदा ऐ ओह् कुतै नी ऐ क्योंकि प्हाड़ियें बिच्च इक आखनें आस्तै टायम होंदा ऐ ताज़ी हवा दा सकून होंदा ऐ ताज़ी जगा च बौह्नां खोड़नां ते ओह् जगा फील इयां ते चैन लब्भेआ थोह्ड़ा सकून लब्भेआ बौह्त तरां दी बंदा इत्थें बेहियै पोटल दिक्खी सकदा ऐ कोई अपनें मन दे बिचार ढाली सकदा ऐ केह् करनां बड़ा किश इत्थें बेहियै करी सकदा ऐ योगा करी सकदा उत्थें बेहियै ते बड़ी सारी चीज़ां इक जगाह् च बेहियै बंदा करी सकदा ऐ होंदा कि माउंटेन डैंसफाल सनसैट दी अगर प्हाड़ा दी गल्ल करचै ते अस ते जम्मू ऐंड़ कस्मीर दे रौह्नें आह्ले आं कश्मीर दे प्हाड़ां उत्तें बर्फ दी दू गल्ल करचै बिल्कुल इयां लगदी जियैां चांदी दा मुकट पाईयै प्हाड़ बैठे दे ऐं बड़ा शैल अक्खां गी तसल्ली लगदी ठंड ते बड़ी लगदी लेकिन चैन मिलदा सकून मिलदा उसी दिक्खियै मन दी पसंदा दी गल्ल करचै मन प्रसन्न होंदा ते ते जे डैंस बड़े फारैस बड़े जादा माउंटेन बौह्त जादा आती है ते सकून मिलदा ऐ मतलव कि तसल्ली लब्भदी ऐ सनसैट ते इन्नैं शैल लगदे कि मन करदा दिखदे गै रवो दिखदे गै रवो ते सैल लगदा ते बड़ा ही मज़ा आंदा हां ते सनसैट बिच्च अस किश बड़ा गै सकून मिलदा ते बड़ा शैल लगदा